हॅलो आमी ओम प्रकाश जनरल स्टोरा कडेन उलयता म्हाका न्हू अशें गोवन सगळे टायप्स ऑफ मसालास बीन जाय आसलेले लायक गोवन मसाला आनी म्हाका नार बी जाय आसलेले हय गरम आनी तो सारको ऑथेंटीक गोवन जाय आसलेलो आं हय म्हाका न्हू अशें टॅन केजीक बी जाय आसलेलो किद्याक एक स्टार्टअपाक लागून म्हटल्यार आमचें तें हें बीन आसा न्हू सो एक गाडो आसा सो थंय रोस ऑमलेट बीन आसता न्हू सो तेंका लागून आमकां रेडीमेड मसालो जाय आसलो सो तेका लागून म्हाका मसालो हय आनी इवन म्हाका नाल्ल बीन तुमचे कडेन कशे मेळटा तें खबर हा हॅलो व्हडले बारीक म्हटल्यार आनी बारीक कशे ओके आं बरें बरें म्हाका ते व्हडलें जाय आशिल्लें रे म्हाका ते पन्नास नाल्ल जाय आनी तो मसालो टेन केजीस सारको गोवन आनी फीश फ्राय मसाला बीन तेजे किदें आसता तुमचे कडेन आ म्हाका सो म्हाका रेशाद आनी काफ्रीएल मसालो जाय आनी ती गांव ते फाय फाय केजी जाय फाय केजी हे रेशाद आनी फाय केजी हे जाय काफ्रियाल मसालो आं आनी हे आनी ते हे बीन आसता खबर आ गांवटी तातयां मेळटा पय ती बीन जाय आसलेलीं म्हाका ती मेळटा तुमचे कडेन तुमी ऑर्डर केल्यार केन्ना येतलीं म्हाका आनीक एक म्हयन्यान म्हटल्यार अशें फेबान बीन जाय आसलीं डेट हांव तुका सारकी सांगपाक शकना बट फेबान जाय आसलीं म्हाका चड करून आं तातयां म्हाका चार डजन ओके आनी डिस्कावंट ओके सो आमी इतले घेता तेन्ना पूण डि डिसकावंट दिवंक जाय न्हू तुमी आनी म्हाका फोर डजन जाय चल फाय करा आनी म्हाका थोडे डिस्कावंट दिया मागीर फुडें बसून आसतलें न्हू आमचें हें बीन गिरायक मागीर सो तेका लागून आनी म्हाका हे तुमी हे बीन खारें बिरें विकता म्हटल्यार अशें सुकी सुंगटां बीन तसलें म्हाका सुकी सुंगटां जाय आसलेलीं बारीक तीं कशीं आं हां ना म्हाका सुंगटांच जाय आसलेलीं तीं एक दोन केजी कशीं हय हय हय बारीक ती किस्मूर बीन करता पय तसलीं आ मिक्स तीं न्हू म्हाका टू केजी जाय

ओके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 आं हां बरें बरें